नमस्ते हमको इलेक्ट्रानिक गाड़ी चाहिए आपकी आपकी दुकान कहाँ पर है हमको ऐसी गाड़ी चहिए इलेक्ट्रानिक जो दस लोग चार लोग छः दस लोग बैठ जाए मेरी बेटी की लड़की की बहन की शादी है तो उससे क्या हुआ महंगी है तो क्या हुआ हमको चाहिए तो कब आएँगे लेने के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी हो इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रानिक चाहिए गाड़ी हाँ चलेगा महँगी से महँगी हमको गाड़ी चाहिए हमारा वो करूल में खराब न हो शादी विवाह में देना लेना हो कहीं जाना हो हमको और उसमें दो चार दस लोग बैठ जाए आराम से कितनी कितना महँगी हो पर हमें गाड़ी वो चाहिए उसकी उसके उसमें का ठीक है मैं आ जाऊँगी लेने के लिए और में कितनाऊ भी पैसा लगेगा मुझसे कोई दिक्कत नहीं है कितनाऊ दूर जाना हो हाँ वही अस्सी किलो की चाहिए अस्सी नब्बे चहिए अस्सी नब्बे की दूर तक जाए हमको और हमें महँगी नहीं महँगी ही चाहिए हमको कोई बात नहीं बजट के हिसाब से ही ठीक है डिस्काउंट हो जाए ठीक है ओके हमें रेड कलर की चाहिए हाँ रेड कलर की चाहिए इलेक्ट्रानिक हो अच्छी उसमें क्वालटी हो डिजाइन वजाइन वै अच्छी डिजाइन चाहिए जैसे इस्कार्पियो की हुई अरे उसका हुआ बजाज की आती है एक नैनो गाड़ी आती है किसी की डिजाइन कोई भी चलेगी डिजाइन से नहीं कोई दिक्कत है बस बड़ी रहनी चाहिए वो अस्सी नब्बे मिली चले ना हाँ कर देंगे गूगल पे कर देंगे फोनपे कर देंगे किसी भी पी से कर देंगे हाँ गूगल पे कर देंगे फोनपे कर देंगे बस गाड़ी अच्छी रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे ठीक है पहाड़पुर में ही है ठीक है दस बजे खुलती है मैं दस बजे आ जाऊँगी नमस्ते